میں نے زندگی میں جو سب سے اہم سبق سیکھا ہے وہ یہ کہ کہ خوشی میں عام طور پہ آپ کے پاس باٹنے کے لیے خوشی باٹنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن غم کے موقعے پر آپ کے پاس بہت سارے لوگ نہیں ہوتے تو اس لیے مجھے جہاں تک لگا وہ یہ کہ چاہے خوشی ہو یا غم ہو آپ ہر وقت اپنے تعلق جو ہے وہ اللہ سے بنائے رکھیں جیسا کہ انھیں کو یاد کریں وہی اور یہ چیز کافی مجھے موٹیویٹ کرتی